बिहारमे तऽ आइकाल्हि ढेरिक मीडिआ भेलै हँ बहुत तरहके मीडिआ छै जेना आजतकमे छै अथी छै भारत न्यूजमे छै मने ढेरिक छै एहन एहन कतेक नाम कहब हम ढेरिक छै तऽ एकर सबके पक्षपात हम कि कहब जे अल्पसँख्यकमे ईसब समाजलेल लेल नीक आओर प्लस गलतो दुनू करैए कहबै कोना तऽ नीक कोनो भी चीजके उजागर केनाइ तऽ ओ भेलै नीक काज कोनो भी चीजके झाँपनाइ ओ भेलै गलत काज तऽ ओ काज नहि करबाके चाही हमरासबके हमरासबके कोनो भी काजलए उजागर करबाके चाही